घर में गार्डन बनाना एक बहुत ही महंगा कार्य है क्योंकि इसके लिए विभिन्न प्रकार के खाद गमले और मिट्टी भी चाहिए रहती है जो बहुत उर्वरक हो और विभिन्न प्रकार के पौधे चाहिए रहते हैं जो अलग अलग प्रकार के आप को चाहिए फूल के फल के या किसी भी प्रकार की या सब्ज़ियों के पौधे तो इसी लिए गार्डन घर में बनाना बहुत ही महंगा कार्य है उसके हिसाब से उसको सजाना क्योंकि आज कल पौधों की कीमतों में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और जो गमले है वो भी बहुत महेंगे आते हैं तो गार्डन में गार्डन में और उन उसका ख़याल रखना उसको व्यवस्थित बनाए रखना भी एक बहुत ही मेहनत का कार्य है जिस में पैसा भी लगता है